नंढड़े हूंदे असां पंहिंजे ॻोठ में भॻत जो प्रोग्राम ॾिसंदा हुआसीं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ छेॼूं पवंदियूं हुयूं ऐं माण्हू मस्ती में झूमंदा हुआ असांखे सुठो लॻंदो हुओ